असांजे गाॾी जा नाला टैम्पू आहिनि ट्रकियूं आहिनि ऐं मतिलबु बसियूं आहिनि ऐं थ्री वीलर बि आहिनि ऐं स्कूटर आहिनि